हैलो सर में इद्धरा कैब बुक कीती ही ते ओह् मेरा जेह्ड़ा एक्सपीरियंस ऐ ओह् बड़ा गंदा रेहा इसी जेह्ड़ा ओह् कैब ड्राईवर ऐ हा उस नै ना मास्क पाये दा हा ना हाईजैनिक हा छड़ी मुश्क आवा दी नुहाड़े परा कन्नै जेह्ड़ा ओह् हा ड्राईवर हा ते नुहाड़ी जेह्ड़ी गड्डियै च ओह् छड़ा गंद गै धूड़ मिट्टी पेदी ही ते सीटां बी फट्टी दियां हियां